हलो हा हा हा हा हा हा

हा हा वठी हलंदासीं मां ई टैक्सी हलाईंदुसि मां मुंहिंजी टैक्सी आहे त उते तव्हांखे वठी हलंदुमि भले तव्हांखे चौपाटी बि आहे इस्कान टेम्पल आहे गेटवे ऑफ इंडिया आहे सिद्धिविनायक मंदरु आहे ऐं जुहू चौपाटी आहे ऐं उते बि जुहू में उते बि इस्कान जो मंदर आहे हा दादी इहे छाहे सुबुह जो नवें ॾहें बजे इतां निकिरंदासीं न त जे सॼो राउंड ट्रिप करे ईंदासीं त सतें अठें बजे राति जो वापसि अची सघंदा आहियूं हिते हा ऐं जे माना तव्हांखे इहे सत अठ प्लेसिस सुठो उते वञिणो आहे मां समुझां थो अधु मुनो कलाक हिकिड़े जॻहि ते लॻी थो वञे पियो अधु कलाकु हा त माना छाहे उते वरी मंदर में विहंदो अधु मुनो कलाक कलाक उते लॻे थो माण्हूअ खे त टैक्सीअ में विहो हलो पहुचो उनमें टाइम थो लॻी वञे

त सवा टे साढा टे हज़ार रुपिया थी वेंदा हा उनमें चार्जिस वधी वेंदी न हाणे मां सुबुह जो वञी करे मंझंदि ताईं वापसि अचूं त मुंहिंजो हितां वरी वापसि टैक्सी खणी वञूं न त उहे चार्जिस टैक्सीअ जो माइलेज वधी वई न पैट्रोल जो चार्ज थो लॻे न ऐं ॿ ॾींहं खोटी था थियनि न हा ईअं त विच में उते मंदर में वेही सघंदा आहियो या मंझंदि जो रोटी बि उते खाई सघंदा आहियो छो त छो त हाणे हितां वेंदासीं उते घुमंदव ॿिनि हंधि हुते ई हिकु ॾेढ थी वेंदो अथव रोटी खाई ईंदव पोइ उतां विच विच में तव्हांखे टाइम मिले थो आराम करण जो हुतां फ्रेश थी करे हुतां फ्रेश थी करे वरी ॿियनि स्पॉट्स ते हलो पोइ वरी पोइ वरी रिटर्न में अचो तव्हां सिद्धिविनायक मंदर उतां उतां पोइ वरी वापसि हेॾे अचो त हिकु ॾींहं में तव्हां सस्तो बि पवंदो ऐं आराम सां कमफर्टेबली भले जिते अधु कलाक विहो कलाक विहो तव्हांजे मथां आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके